योग जे बारे में चङनि वैज्ञाप वैज्ञानिकनि ॾाढी जांच कई आहे तंहिंसां असांखे नयो जेको अध्यन प्रा मिलियो आहे ऐं जेको असांजो नज़रियो आहे उन जे बारे में तमामु सुठो आहे छाकाणि त योग असांखे रोज़ु करणु खपे ऐं इन सां असांजो जेको शरीरु आहे उहो फुर्तिलो थो रहे ऐं शरीर बि फुर्तिलो थो रहे ऐं असां कम कार में बि आसानी सां कम करे था सघूं ऐं खाधो पीतो बि सात्विक थो रहे ऐं शरीर जा जेके बि अंग आहिनि उहे फुर्ती सां था हलनि योग असांजे लाइ तमामु ज़रूरी आहे ऐं इन जे लाइ असांखे योग रोज करणु घुरिजे